महीसके जेना भेल अहाँकेँ जे छै से बच्चा देबऽके टाइममे ओकरा जे छै से देखभाल कयलक जे छै से ओकर जे ओकरा जादा लोड नहि देलक लगमे रखलक खान पीन पर बढ़िआँ ध्यान देलक जे छै से अथि कयलक चारा वारा जे छै से बढ़िआँ खुएलक आओर जे छै से अहाँकेँ जे छै से बच्चा भेल तऽ जे छै से ओकरा नीकसँ रखलक सेवाबारी कयलक आओर जे छै से अहाँकें अथि जे छै से दूह कार कयलक अथि कयलक सभ कयलक खान पानमे बढ़िआँ ध्यान देलक आर जे छै से अहाँकेँ जे छै से अथि ओकरा जे छै से तेल कूर लगेलक अथि कयलक सभ